میری موٹر سائیکل کی دیکھ بھال اس طرح سے کرتا ہوں کہ اسے جب بھی استعمال کرتا ہوں بہت احتیاط اور اسموتھلی استعمال کرتا ہوں اور اسے ہر دو مہینے تین مہینے بعد گیرج پر لے جاتا ہوں تاکہ اس میں کچھ بھی خرابی ہو جیسے آئل گریسنگ اور دوسرے جت تھوڑے بہت کام جو بھی رہتے ہیں میں انہیں فوراً کرواتا ہوں تاکہ اس کے پیچھے بڑا کام نہ نکل جاوے اور بعض دفعہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ بائک چلانا تھکا دینے والا عمل ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے لمبے لمبے روٹ پر جب جاتے ہیں تو پورا بدن درد کرنے لگتا ہے جس سے تھکان بھی محسوس ہوتی ہے اور لمبے راستے پر بہت ہی چوکس ہو کر میں گاڑی چلاتا ہوں اگر مجھے دائیں مڑنا ہے تو میں انڈیکیٹر دیتا ہوں بائیں مڑنا ہے تو انڈیکیٹر دیتا ہوں اگر بائی چانس کسی گاڑی کے آگے اگر جانا ہو تو میں ڈپر لائٹ دے کر جاتا ہوں تاکہ آگے والی گاڑی کو یہ معلوم ہو جاوے کہ مجھے اوورٹیک کرنا ہے اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ چلاتا ہوں دھیمی رفتار سے تاکہ کہیں بڑے ایکسیڈنٹس نہ ہو جاوے